हैलो में तुसेंगी इक गल्ल सनां में पिछले दिनें इक प्रोडक्ट यूज़ कीता एह्दा फोन कीता फोन दा माडल ऐ वीवो वी थर्टी थर्टीन थर्टी थर्टी वन होर इसदी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है बोह्त शैल ऐ होर एह्दे होर एह्दे बारै च फोटू बड़े शैल औंदे न मेरे कश पैह्ले फोन नेईं हा होन्दा बड़े भाइये ने बड्डे भ्राऽ ने मेरे आर्डर कीता फ्ही मिगी फ़ोन थ्होएया दसमीं दसमीं पेपर देइयै फोन थ्होएया ओह्दे बाद फ्ही में सारे कम्म इसदा करना बड़े सारे कम्म करनां गेम इस परा खेढना यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक सारा कुछ इस परा एह्दे परा गै चलाना होर होर इसका कैमरा जो कैमरा होता है बो बोह्त अच्छा हे क्लीअर आता है फोटू होर होर होर इसकी बैटरी बैकअप बैटरी बी बैटरी का बी बहु चार पांच दिन चल जाती चलती है इसकी बैटरी और जब हम पहाड़ पर चढ़ते हे तो उत्थै टावर घट्ट बड़ा आंदा ऐ टावर नी आंदा इस्सै करियै टावर शावर दी कमी ऐ बड़ी होर होर एह् फोन बड़ा अच्छा ऐ में सभी सारें ग्रांऽ दे लोकें गी इ'यै बोलना चाह्गा कि सारे इ'यै फोन लैन वीवो वि थर्टी थर्टी बन बहुत अच्छा फोन ऐ इसके बारे में आपको बता दिया बड़ा अच्छा फोन ऐ बड़ा शैल ऐ ओके ठीक